मा जाखो हेल' उम ओइ नाया नाया आं दहाय गुरहैनायबो दंहाय ना बोथिया दं फिथिख्रि दं ना सिंगि दं ना गोरानबो दंङ ना सिंगिआ ना सिंगिआ देरस' फिसाया देरस' आमफ्राय बे गिदिर साइसआ दुइस' पवायाव ना बोथियाया एकस' आमफ्राय बे ना गोराना माबा ना गोराना एकस' ग्रामाव देरस' नाया लकेल लकेल जोबसो गुरनानै गुरनाय आरो सारनानै मोननायबो दं लकेल ना बाथाफ्राबो बिदिनो फैदो दखानाव दंङ आंङो औ दखानाव जिरायगासनो

दा लांफै सुनानै दोनखागोन आंदा हा सुनानै दोनगोन आंङो दा आङो ए थायो मोनाजासे थागोन ना सारिथासोआवसो बन्द' खालामगोन औ दा फैदो दखाना थाबाय थाखायो सानसे

दा फैबानो जाबाय आं थाबाय थाखागोन हा ना बोथियाबो दं आमफ्राय ना फिथिख्रिबो दं आरो बे मा ना होनो ना बाला खावा ना माहोनो बेबो दं ना बोथियाया माबा एकस' थाखा पवा फिसा फिसाया गिदिरा बिदिनो एकस' बिस एकस' बिस गिदिरा ओ दे होमबालाय

दे जाबाय दे औ दोनसै दे औ